आज की दुनिया में हिन्दी भाषा बोलने वाले को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि भारत एक ऐसा राज्य है जहां अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है जिससे आपस में बात करने में समस्या का सामना करना पड़ता है आज कल के स्कूलों में भी हिन्दी भाषा को महत्व ना देकर इंग्लिश भाषा को अधिक महत्व दिया जाता है जिससे बच्चे इंग्लिश में बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं और साथ ही हिन्दी बोलना ज़्यादा पसंद नहीं करते जिससे सामने वाले को उनसे बात करने के लिए इंग्लिश भाषा का ही उपयोग करना पड़ता है जिसमें अगर हम कोई बात हिन्दी में बोल रहे हैं अगर उनको समझ में न आई तो वो उस बात उस बात को समझ नहीं पाते जिससे हमें उनसे इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती है इसी तरह हिन्दी भाषा को बहुत ही कम लोग जानना जानते हैं वहाँ वहाँ धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है हिन्दी भाषा को उतना महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि वहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है जिससे अगर हम दूसरे राज्य में जाए और वहाँ के लोगों से अगर हम हिन्दी में बात करते हैं तो उन्हें हिन्दी समझ में नहीं आती है इस इसीलिए हमें इंग्लिश का उपयोग करना पड़ता है क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो हर कोई जानता है हिन्दी हिन्दी बोलने में लोगों को कठिनाई होती है क्योंकि वहाँ जिस राज्य में रहते वहाँ की भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं और वही भाषा जानते हैं हिन्दी कुछ राज्यों में बोली जाती है बाकी अदर राज्य में अलग उनकी अपनी भाषा बोली जाती है जिससे हमें अपनी भाषा बोलने में समस्या होती है हिन्दी को उतना महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि आजकल घरों में भी इंग्लिश भाषा का ही उपयोग किया जाता है साथ ही स्कूलों में भी इंगलिश महत्व दिया जाता है जिससे हिन्दी भाषा को बहुत कम लोग बोलते हैं